जोंनो ओनसोलावहाय जोङो गोदोनिफ्राय जोङो फुटबलखौ गेलेदोंमोन आरो बे फुटबलखौ जों दोलो मोननै गेलेयो आर बेखौहाय जोङो राननानै बिथिं एगार' जन बिथिं एगार' जन बेबादिहाय राननानै जोङो बे फुटबलखौ गेलेबोदोंमोन आरो गोबां जोङो गोदोआव जाबायदि फुटबल गेलेदोंमोन दा बे फुटबलनि गेलेनायफ्रा गोबां आलादा जाबाय मानो होनोब्ला जों गोदोआव जाफोर बल बानायनानै गेलेयोमोन दा दोनै बे गोदान मुगायाव गोबां सुबुंफ्रा गोबां गोदान गोदान मेथड बाहायनानै एबा गोदान गोदोन आइडियाफोरखौ लानानै बे फुटबलफोरखौ मोजाङै गेलेदों आरो दिनै बे फुटबलखौ गेलेनानै गोबां मानसिफ्रा गोबां स्कपखौ मोन्नो हादों आरो बेजोंनो गोबां बिथांमोनहा सोलोंनो हादों जे फुटबल खेला एबा गेमसफ्राबो मोनसे पार्ट अफ इडुकेशन होन्नानै जों बुंजायो दिनै आरो बेरा फारसेथिं गेलेनायाव जोङो जोबोद इनटारेस्ट गेलेनांगौ मानो होन्ना बुङोब्ला जोङो गेलेयोब्लासो जोंङो फेजिकेलि जोङो फिट जायो बिनिखाय जोंनि थाखाय गेलेनाया गोबां गोनांथि आरो बेखौ जोंनो नांगौ आरो जोङो थिक बिदिनो उननि जोनो उन जेनेरेशननि फोरखौबो जोङो बिदिनो गोबां गेलेबोनाय नुदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो गोबां जोंनि उन्दै उन्दैफोरखौ जोङो बिदि फोरोंनाया जोंनो थाखाय गोनांथि बेब मोनसे स्कप दङ होन्नानै जों बिथांमोननो मिथिहोनाया जोंनि थाखाय गोनांथि